हमारे गाँव के जो कुछ वृद्ध लोग होते हैं वह खेल को पसंद करते हैं जैसे खेल हो गया एक जगह बैठ गए सारे वृद्ध लोग बूढ़े लोग तो वह सोचते हैं कि हम जैसे एक जगह पर बैठे हैं तो वहाँ बैठकर ऐसे खेल को खेलें जिससे कि हमें शारीरिक रूप से कोई दिक्कतें ना हो और कोई चोट ना पहुँचे और कोई हमें नुकसान ना हो तो जैसे अब वृद्ध लोगों को गेम देख लीजिए जैसे एक गाँव के जो वृद्ध लोग बूढ़े लोग हैं वह ज़्यादातर करके जैसे एक ताश गेम होता है ताश खेलते हैं ताश रहेगा तो बैठते हैं चार पाँच सात लोग जो भी इकट्ठे होते हैं तो वह लोग जैसे ताश को खेलते हैं तो उनको उस खेल से बहुत आनंद फील करते हैं और बहुत दिलचस्पी से उस खेल को खेलते हैं और जैसे एक गेम हम और बताना चाहेंगे यह लूडो है लूडो भी जो है वृद्ध लोगों को लूडो भी गेम बहुत पसंद रहता है उन्हें जो है बैठकर टेबल पर अच्छे तरीके से चार छः लोग इकट्ठा होकर आराम से उस खेल को खेल लेते हैं और उन्हें शारीरिक रूप से कोई चोट नहीं पहुँचता है और कोई जो है दिक्कत परेशानी भी नहीं होती है और उस खेल का जो है आनंद भी अपने साथ सारे वृद्ध लोग इकट्ठा होकर आनंद भी फील कर लेते हैं और जैसे अब एक गेम यह भी बहुत पसंद करते हैं चेस हुआ यह भी एक माइंड माइंडली गेम है जिसमें जो है कि दिमाग पू वह लोग एक दूसरे के साथ में बैठकर वह लोग अपने आप को यह भी गेस कर लेते हैं कि कौन कितना अभी किसका कितना तेज़ माइंड चल रहा है उसी हिसाब से जैसे हम आप आद्म आज के नए जनरेशन में साइंटिफिक रिजन से आई क्यू के द्वारा हम अपने माइंड को जान पाते जान पाते हैं कि हमारा आई क्यू कितना तेज़ है तो वह लोग जो है आपस में यह चीज़ें जानने के लिए एक खेल के रूप में चेस गेम को पसंद करके खेलते हैं कि जैसे कि चार छः लोग बैठे हैं इसमें कौन कितना माइंडेड है उसे चीज़ को भी जान लेते हैं और उस गेम चेस गेम का भी आनंद जो है पूरी तरीके से ले लेते हैं और जो है कि यह भी जानते हैं कि अगर हमारी उम्र हो गई है हमारा उम्र समय है और हम वैसे जो है कि नए जनरेशन के हिसाब का तो गेम खेल को जो है खेल नहीं पाएँगे तो वह जो है कि अपना आराम से च चार छः दस लोग इकट्ठा होते हैं और बीच बीच में गेम को खेलते हुए पुरानी पुरानी बातें करते हैं तो जो जैसे हम लोग हुए वहाँ पर नए जनरेशन के कुछ लोग तो हम लोग देखते हैं कि हाँ कौन कैसे खेल रहा है तो वह लोग भी आपस में बातचीत करते रहते हैं गेम को भी खेलते हैं और आनंद भी करते हैं बीच बीच में हँसी मज़ाक भी करते रहते हैं तो हम लोग भी देखते हैं तो वहाँ पर इंजॉय जैसा फील होता है तो हम भी जाकर खड़े हो लेते हैं देखते हैं कि हाँ यह जो है बूढ़े लोग गाँव की इकट्ठा हुए हैं तो कुछ लोग ऐसे आसपास के भी जो लोग होते हैं कुछ लोग बोलते हैं क्या बात है आज सारी बूढ़े लोग जो है इकट्ठा हो गए हैं यह लोग कुछ तो गेम खेल रहें गेम के साथ साथ जो है इंजॉय भी कर रहें तो हम लोग भी हँसते हैं हाहात उन लोग का जो है उम्र समय हो गया है बूढ़े लोग है वह उनको आनंद लेने दीजिए वह अपने खेल का पूरी तरीके से इंजॉयमेंट कर रहे हैं इंजॉय कर रहें तो हम भी देखते हैं तो हमें भी बहुत सारी ख़ुशियाँ होती है कभी कभी यह भी चीज़ें देखकर भी बहुत ख़ुशी होती है कि गाँव में जब अपने से ज़्यादा उम्र दराज़ लोगों को जब भी हम देखते हैं बुड्ढे लोगों को तो उनसे बो कुछ तो उनके खेल के साथ साथ उनकी बातों से कुछ सीखने को भी मिल जाता है और इंजॉय इंजॉय भी फील होता है और जो है जब वह लोग इकट्ठा होते हैं बातचीत करते हैं तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत आनंद फील होता है अपने अंदर तो जो है यह सब चारा सारी चीज़ें देखकर बहुत अच्छा लगता है